کچھ سالوں پہلے میں نے اپنا پہلا پروڈکٹ ناول منگوایا جوکہ درست طریقے سے بغیر کسی تاخیر سے صحیح پیکنگ کے ساتھ ہمیں دستیاب ہوا اس کو پڑھ کر ہمیں سماج کے تئیں ایک اچھا پیغام ملا اور ہمارے لکھنے کے انداز میں نمایاں تبدیلی بھی دکھی کہ کس طرح سے ہم ناول کے ذریعے ایک پیغام سماج تک پہنچا سکتے ہیں اور ایک مثبت پیغام کے ساتھ ناول ہمیں بہت پسند آئی